हम हमारे बगीचों में पौधें लगाने के लिए जो हमारी नरसरी होती हैं नज़दीकी उनमें से लाते हैं और हम हमारे बगीचों में पौधा लगातें हैं और यदि नर्सरी में जो पौधे हमको चाहिए हमारे बग़ीचें में लगाने के लिए वे नहीं होते हैं तो हम बीज लाकर के उनको हमारे बगीचे में पौधें तैयार करते हैं और फिर उनको लगाते हैं